ہم لوگ بھیر بکری وغیرہ بہت شوق سے پالتے ہیں اور جس میں کہ ان کے لیے اچھے سے گھر بناتے ہیں اور گھر میں رکھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں بر بکریوں کو بچانے کے لیے بڑھیا سے رکھتے ہیں کہ پانی وانی بھی نہ چھوئے نہ کہیں سورااک وورا تو رہ جائے اور نہ کچھ نہ کچھ ایسا ہو کہ سانپ بچھو وغیرہ گھس جائے اگر سانپ بچھو بچھو اچھو کاٹ لیتے ہیں تو بکری بھیریوں مرا مر جاتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے ان کے لیے بڑھیا سے گھر بناتے ہیں بڑھیا سے رکھتے ہیں اور ہمارے یہاں مرغی ارغی جو ہوتے ہیں پنچھیوں میں مرغیوں کو کھورلا بنا کر ان کو بڑھیا سے مٹی کا بناتے ہیں ان میں رکھتے ہیں اور اگر اس میں سانپ واپ گس جاتا ہے تو ان کو کاٹ دیتے ہیں ڈس لیتے ہیں ان کو ڈسنے کے بعد وہ مر جاتا ہے ان کے لیے پھر سے بڑھیا سے بناتے ہیں دوارا کہ تاکہ نہ آئے سانپ بچھو وغیرہ نہ آئے اور بھیڑ بکریوں جو ہے ان کو پالتے ہیں جنگل میں لے جاتے ہیں ان کو کھلانا پلانا اور بڑھیا سے رکھتے ہیں جس طریقہ سے کہ بڑھیا رہنا چاہیے کچھ نقصان نہ پہنچے اس لیے ہم لوگ بھیر بکریوں کو بڑھیا سے رکھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں مرغی ورغیوں جو رہتے ہیں ان کو پالتے ہیں ان کو رکھتے ہیں ان کو چاارہ وغیرہ کھلاتے رہتے ہیں جنگل میں جاتے ہیں جو ان کو بڑھیا سے کھلا پلا کو لاتے ہیں نیبلا اولا جو رہتا ہے سیاروار وہ سب سے بچا کو رکھتے ہیں ان کے لیے آدمی رہتا ہے ان کے لیے چارا چارہ کرنے والے کھلانے والے سب کے لیے آدمی رہتے ہیں ان کے لیے رکھنا پڑتا ہے بس اور یہ سب جو مرغی ارگی وغیرہ ہیں ان کے لیے بڑھیا سے گھر بنانا پڑتا ہے مٹی کا گھر بنانا پڑتا ہے ان پھوللا میں پھوللا میں رکھتے ہیں ان کو اور کیا کہتے ہیں یہ بھیر بکریوں کے لیے بھی گھر بناتے ہیں اچھی طریقہ سے بڑھیا سے بناتے ہیں اور لے جاتے ہیں وہاں صوبح کو چارہ واڑا کروانے کے لیے جنگل ونگل میں ان کو بچانا پڑتا ہے سیار وغیرہ سے بچانا پڑتا ہے